ہندوستان میں جو چیلنج ہے وہ پانی ہیں بجلی ہے تعلیم کو لے کے ہے ٹرانسپوٹ کو لے کے ہے جس پہ حکومت اچھے سے کام کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی حکومت اچھے سے کام کرے گی اور اس پریشانی سے نمٹ لے گی